मैं युवा पीढ़ी को समाचार देखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हूँ क्योंकि आज के समय में लोग अपने मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि आज की युवा पीढ़ी ने समाचार देखना व सुनना ही बंद कर दिया है जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है उनके लिए बहुत बुरी चीज़ है यह रोज हमें समाचार सुनने चाहिए जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश प्रदेश में क्या चल रहा है महंगाई किस हद तक बढ़ रही है इसके समा समाचार से हमें काफ़ी चीज़ों में फ़र्क नज़र आता है जैसे अगर आपके घर में हिंदी का पेपर आये न्यूज़ पेपर तो हिंदी के न्यूज़ पेपर में हिंदी की रीडिंग करने से हमारी रीडिंग भी अच्छी होती है और अगर इंग्लिश का न्यूज़ पेपर हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश का न्यूज़ पेपर पढ़ने से हमारी इंग्लिश अच्छी होती है यह चीज़ों के फ़ायदे हमें मिलते हैं इसीलिए मैं युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वह डेली अखबार पढ़ें और उससे अपना ज्ञान बढ़ाएँ